میرے نزدیک بہت سارے بائیک ہیں جو مجھے بے حد پسند ہیں اِن میں سے کچھ یہ ہیں جیسے بلیٹ دو سو پچاس سی سی یمہا کمپنی کے ارگن فائف دو سو اَسی سی سی بی ایم ڈبلیو بارہ سو پچاس سی سی اور پلسر ایک سو اَسی سی سی یہ سب بائیک مجھے بے حد پسند ہیں لیکن ابھی فی الحال میرے پاس ٹی وی ایس کا ایک سو پچیس سی سی بائیک ہے اور ہیرو ہونڈا کمپنی کا ایک سوپر اسپلنڈر جو کہ ایک سو پچیس سی سی کا ہے میرا خواب یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک ارگن فائف دو سو اَسی سی سی کا خرید لوں یا بلیٹ دو سو اَسی سی سی کا لے لوں بائیک کے سفر کے لئے اور آرام دہ کے لئے بہت سارے بائیک ہیں لیکن اِن میں سے زیادہ تر بائیک جو سفر کے لئے آرام دہ ہوتا ہے وہ یہ ہیں جیسے بلیٹ دو سو اَسی سی سی کا ارگن فائف یمہا کمپنی کا دو سو اَسی سی سی بی ایم ڈبلیو بارہ سو پچاس سی سی وغیرہ یہ سب بائیک سفر کے لئے نہایت ہی آرام دہ ہیں